हेल्ल' नों मैगं फानग्रामोन नामा ओमफ्राय नोंनाव दासान्दि मा मा मैगं दङ जेनेबा मैगं गोथांफोर ओमफ्राय आच्चा बे मुला लाफा मुथा बेफोरो मुथायाव बेसेबां खरि फानो नोंसोर दा

मुथासेयाव बिस थाखा लाफायाबो ओमफ्राय मुलायाबो आरोना ओमफ्राय मुलाया नोंनियाव खै मुथासो दङ दालाय मुला लाफाफ्रा आंनो मुला औ नांगौमोन आंनो माने गामियाव एसे माबा जादों नालाय ओंखायनो मैगंखौ एसे बुरजा नांगौमोन आरो औ अ आच्चा आच्चा ओमफ्राय टमेट'फोर दं ना गैया नाोंनियाव औ बेसेबांसिम दङ थ्रिस केजिसो ना टमेट'आलाय दालाय दामआ बेसेबां केजि थ्रिस थाखा केजिबा साथि थाखा किल' जागोन आरोना ओमफ्राय फारला लायोबा बेसेबां होनांगोन नोंनो आंनो जिखुनु दायो बिस केजि नांगौ टमेट' ओमफ्राय मुलाखौहाय बिस मुथा आरो लाफाखौहाय बिस मुथा नांगौ आरो दे होनबा आङो लायनो थांगासिनो दै